हमरा गाँवमे जे छै आओर अथी की कहै छै एकरा की कहै छै बसन्त पञ्चमीमे मतलब कि गाना गावल जाइ छै मनोरञ्जन करै लए आबै छै बहुत लोग ओहिमे बहुत आदमी जुड़ै छै आओर अच्छा लागै छै ओहिमे कोनो व्यक्ति कहै छै कि हमरो जोड़ा दए एहिमे अच्छा लागै छै सब डान्सिंग करनाइ वहाँपर जे छै हर चीज मतलब कि अच्छा लागै छै वहाँपर गाबैके तौरपर जतेक भी गायक आबै छै ओकरो सबसँ मिलै छै प्रसन्न होइ छै पछिले सालके बहुत किछु अच्छा लगलै हमरा प्रोग्राम सब आओर भगवानके अथी भेलै ई प्रार्थना आओर आराधना भेलै सब किछु अच्छा खासा ओहिमे जे छै विचारसँ अच्छे लगलै हमरा आओर बहुत पसन्द भेलै गाँवके सए टा दू सए आदमी बहुत जुड़लै अनेक तरीकाके आदमी जुड़लै आओर सबके पसन्द पड़लै कि ई कतऽसँ मङ्गेगेलऽ हँ अच्छा छै आओर एकरासँ जे छै प्रभावित भेलैहँ बहुत लोग अच्छा मानल जाइ छै तऽ गाँव घरमे जे छै जादातर इएह सब अच्छा लगै छै मैथिलियेमे गाना वाना सब किछु